علی گڑھ یہ ایک نہایت قدیم شہر ہے اور اس کی تاریخ بہت ہی مشہور ہے اور اس کی سب سے جو مشہور شخصیت ہے وہ علی گڑھ کی وہ خود ہمارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فاؤندر بانی سر سید احمد خان ہیں جنہوں نے اسے اٹھارہ سو پچہتر میں بنایا اور اس ضلعے کی کی ترقی یوں بھی ہوئی کہ ہمارے ہی اس ادارے سے پڑھے ہوئے اور یہاں کے وائس چانسلر رہے ہوئے ذاکر حسین وہ انڈیا کے پرسیڈنٹ بنے اور اور علی گڑھ کی کی جو ترقی ہے وہ خاص کر وہ خود ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تشکیل پانے کے بعد ہوئی اور اس کے پہلے یہاں کا حال کچھ ہی کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا بٹ موڈن ایجوکیشن موڈن تعلیم کی وجہ سے یہاں پہ ڈیولپمنٹ دن بہ دن بڑھ رہا ہے